दा आङो मैगं थाइगंफोरखौ गाइनो मोजां मोनो न'नि गोबोर हासारजोंनो मावजोबो आङो बोरमा खि मोसौ गोबोरखि बेफोरखौ होनानैनो गायो आङो दा फोरला जिंखा जोगोनार थाइबें सबाइ बिमा बेफोरखौ गायो आरो मैथा बांगाल मैथा गोजा बेफोरखौ गायो भिन्दि दांआ बेफोरखौ गायो न'नि हासारखौनो होयो आं गोबोरखि हासार बेखौ आङो बिफांआव बिफां गुदि गुदिआव गोबोर हासारखौ होनानै हा गोथांखौ सायाव फबनानै होयो बे सुस्राब्ला गोबोर हासारा सुस्रायो नालाय हा गोथांखौ फबनानै होयो दा बेजोंनो बिफांफ्रा गोबोर हासार होब्लासो मोजां जायो नालाय हासार गैयाब्ला बिफांफ्रा मोजां जाया नालाय न'नि गोबोर हासारफोरखौनो बाहायो आं बोरमाखि मोसौ लायो मोसौ फियो नालाय गाइखेर सेरनानै फानो नालाय दा बेखौनो आङो फुलफोरबो गायो न' सेर सेराव गोबोर हासार होनानै समायनांगौ नालाय न'आवथ' फुलखौ गायखायो नालाय दा बेखौ आङो गासिआवबो जेरावबो आबाद खिथिजोंनो मावनानै जाखायो नालाय